شروع شروع میں ہمیں کسرت کرنا اور دوڑنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دوڑنا شروع کیا صبح پانچ بجے ہم اٹھ کے دوڑنا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دھورنے کے دوران کئی ساری ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے کہ پش اپ کرنا جس سے ہماری باڈی لچکدار ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈپ کرنا اور دیگر کسرت کرتے ہیں جس سے ہماری باڈی لچکدار ہوتی ہے ہم صبح پانچ بجے دوڑنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی کارن وش صبح نہیں جا پاتے ہیں تو پھر شام کو پھر جب وقت ملتا ہے تب ہم دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت دوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی کوئی کام سے فرصت ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھورا سا ٹہل لے یا دوڑ لے جس سے کہ ہماری صحت اچھی ہو اور اور ہمیں دیگر مسائل سے دور ملے اور ہماری باڈی میں پھرتی اور لچکدار رہے ہمارے ورزش کا معمول صبح پانچ بجے اٹھ کے دو کلو میٹر دوڑتے ہیں اس کے بعد کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے دو کلو میٹر دوڑتے ہیں اس کے بعد پھر ہم وہاں سے تھوڑا کم اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس دوران ہم کئی سارے کسرت کرتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں جس سے ہماری باڈی لچکدار ہو جاتی ہے اور ہم اپنے دورنے کے معمول کو کبھی کبھی چینج بھی کرتے رہتے ہیں